मुंहिंजा पसंदीदा खेलु आहिनि खो खो ऐं कबडी हिननि ॿिन्हीनि में मूंखे जामु मजा ईंदी आहे असांखे जॾहिं बि दोस्तनि खे छुट्टी हूंदी आहे या वैकेशन हूंदी आहे त असां सभु गॾु थी करे हीअ ॿई रांदूं कंदा आहियूं हिननि ॿिनी में असांखे जामु मजा ईंदी आहे हिनमें बि कबडी कबडी खेलण में असांखे जामु सुठो लॻंदो आहे असां पाणि में ॾह जणा दोस्त आहियूं हू गॾु थी करे छुट्टी जो ॾींहुुं हुजे या कॾहिं बि वेकेशन हुजे त असां पंहिंजी गलीअ में या ॿाहिरि घर खां ॿाहिरि सभु दोस्त गॾु थी करे हीअ खेडींदा आहियूं ही में असांखे जामु सुठो लॻंदो आहे छो हीअ करण में असांजे शरीर जी एक्सोसाईज बि सुठी थी वेंदी आहे असांजो टाईम बि सुठो इनमें पास थी वेंदो आहे ऐं हीअ खेलण सां असांजे शरीर में सुठी एनर्जी अची वेंदी आहे असां सभु दोस्त गॾु थी करे हीअ खेलंदा आहियूं त असांजो टाईम बि सुठो निकरींदो आहे ऐं असांखे सॼो हफ़्तो यादि ईअं रहंदो आहे भई असां आर्तवार ॾींहुुं गेम खेलियासीं त असांखे जामु सुठो लॻियो आर्तवार जे टाईम ॾींहुुं गॾु ॻणे ॻणे असांजो हफ़्तो कीअं निकिरी वेंदो आहे असांखे ख़बर ई कोन्ह पवंदी आहे हिने रमण में असांजो शरीर में बि स्फ़ूर्ती रहंदी आहे ऐं असांखे जामु सुठो लॻंदो आहे